बिजली जितना अच्छा छै ओतेक खराब भी छै काहेकि जहाँ तार कटि जाइत छै आओर वाईरिङ्ग करयके पड़ैत छै तऽ कते कते जे रहैत छै आओर जे हाथे से वाइरयिङ्ग करैके एकटा दै छै ओकरा लागि प्लास्टिकके जे ग्लव्ज़ अबैत छै ओहिसँ वाइरिङ्ग करैके चाही आओर बिजली से बचेके लेल हमेशा सतर्कता बरतेके चाही